میں بہت باریک بینی سے اپنی بائک کا خیال رکھتا ہوں پٹرول لیتے ہوئے اس بات کا ضرور خیال رکھتا ہوں کہ پٹرول خالص ہو ہیڈ لائٹس کی حالات کیسے ہیں درست ہیں صحیح ہے ان چیزوں کا خیال رکھتا ہوں انڈیکٹرس کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں بائک چلاتے وقت اس بات کا ضرور خیال رکھتا ہوں کہ کسی دوسرے گاڑی سے یا بائک سے میری بائک ٹکڑا نہ جائے اسے کوئی کھروچ نہیں آئے اس کے موبل کو وقتاً فوقتاً میں بدلواتا رہتا ہوں اس کی سیٹ کی صفائی اس کے شیشے کی صفائی یہ تمام چیزیں میں بہت ہی مکمل طریقے سے خیال رکھتا ہوں کبھی کبھی ہو سکتا ہے جب آپ آپ ذہنی سکون میں نہ ہوں تو ممکن ہے کہ بائک چلانے کا جو عمل ہے وہ آپ کو تھکا سکتا ہے تو بائک چلاتے ہوئے اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے آیا ہماری ذہنی سکون ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے کسی دوسرے کام میں الجھے ہوئے ہیں اگر تو بائک چلانے سے پرہیز کرنا چاہیے اس لیے کہ آپ کو ذہبی طور سے تو تھکائے گا ہی ذہنی طور سے تھکانے کے ساتھ ساتھ جسمانی طور سے بھی تھکا دے گا تو بائک چلاتے ہوئے اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے لمبے راستے پر چلتے ہوئے چوں کہ ایک ہی حالت میں انسان بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ جسم کا کوئی حصہ سن پڑ جائے تو اس کے لیے اپنے ذہن کو بہت چوکس رکھنا پڑتا ہے کہ آگے سے کوئی بائک نہ آ جائے کوئی گاڑی نہ آ جائے پیچھے سے کوئی آ کے دھکا نہ دے دے اس سڑک پہ اوسطاً اسپیڈ کیا ہونی چاہیے اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ جو ہے ایکسیڈنٹ سے بچ سکیں اور محفوظ طریقے سے اپنے منزل مقصود کو پہنچ سکیں